खाना पकाने को एक शौक के रूप में लेने के लिए मेरी माँ और परिवार के सदस्यों की मेरे जीवन में बहुत सी भूमिका रही है मेरी माँ हमेशा कुछ हमें अलग ही सीखाने की कोशिश करती है हमें अच्छे अच्छे पकवान बनाना सिखाती है जिससे हमारी रुचि खाना बनाने में लग जाती है और खाना बनाना भी एक शौक सा लग जाता है जिससे हम खाना बनाने का हमारा मन भी करता है खाना पकाने हमने शौक के रूप में लेकर हमने बहुत सी चीज़ें अपने घर पर ही बनाई हैं हम बाहर का कम खाते हैं क्योंकि हमारी माँ ने हमें खाने को एक शौक के रूप में ही खाया है खाने बनाने में जितना मजा आता है उसको हमारी माँ ने हमें बताया है और हमें खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है यह हमारे लिए शौक है